जोंनि चिरांआवहाय ओरै दं काजलगावआव दं सिभिल बेहायबो मोजां फैसाफोर गैयाबा मोजां एसे एनै खम समजों जानानै फैयो बिदिनो दिलिभारि चिजारिंफ्रा खम चिजारिं जानांगौबा नों प्राइभेटाव लांनांगौबाथ' चल्लिस पनचास थाङो ओरै जोंनि काजलगावआव लाङोबा बिदिनो दस बार'जों आरामसे जायो थांलाय फैलाय जानाय लोंनाय बिदिजोंनो मोजां आरो ओमफ्राय ओरै जोंनि बेंतलाव दं मोनसे बेहायबो मोजां ओरैनो फिसा फिसौ लोमजानाय मानाय बायदिसिना बिदिनो मोजां लांब्रबनो मानो आरो ओरै दं जोंनि माबायाव दं तुक्राझाराव दं बावबो मोजां गोजानाव लांनो हायाबा फिसा फिसौ बिदिनो अन्थाइ बायदिसिना जानायफोरखौ मोजां खालामो तुक्राझारावबो आरो

ओमफ्राय बिदिनो मोजां आरो खाथियावनो गोजानाव लांनाङा जोंनि चिरांआवनो

खाथियावनो मोजां आरो बेहायनो गोजान गोजान

सिभिलाव खाथियावनो मोजां मोजां दं गोजान गोजानाव लांनाङा काजलगावआवनो साबसिन जोंनियावहाय